دہلی میں کئی اہم عوامل ہیں جو تعلیم کے معیار میں اہم کردار ادا کرتے ہیں دہلی کے اندر کئی سارے بڑے بڑے گورنمنٹ اسکولس یونیورسٹیز اینڈ انسٹی ٹیوٹس ہیں لائک دہلی یونیورسٹی اور انڈیا کی جو سب سے ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہ دلی میں پائے جاتی ہیں دلی کی گورنمنٹ اسکولس کی بلڈنگ کافی بڑی بڑی ہیں یہاں پر انفراسٹکچرس پہ کافی پیسہ خرچ کیا جاتا ہے یہاں کے ٹیچرس ٹرینڈ ہوتے ہیں انہیں انٹرنس کے ذریعے اسکولوں میں پڑھانے کے لیے لیا جاتا ہے ٹیچرس کافی کوالیفائڈ اور پی ایچ ڈی ہولڈرس یونیورسٹیز میں پروفیسرز کو رکھا جاتا ہے دہلی کے جو ایجوکیشنل انسٹی ٹیوٹس ہیں لائک گورنمنٹ اسکولس لوگ پرائیویٹ کو چھوڑ کر گورنمنٹ میں پڑھنے آتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے انفراسٹکچر کافی اچھے ہیں گورنمنٹ اسکولس میں کئی اینٹرپرونر شپ کلاسز بھی لگائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے مائنڈ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈیویلپ کر کرے کیے جاتے ہیں گورنمنٹ اسکولس کے اندر جو بلڈنگس ہیں ان میں پانی کے پینے کا سب کا انتظام کافی اچھے طرح سے کیا جاتا ہے